जेह्ड़ा कि इंड़िया दा भारत दा तुस आक्खी लैओ हैल्थ केयर सिसटम ऐ ते एह् ते इ'यां ते बड़े पुराने टाईम दा जेह्ड़ा ड़वैलप ऐ लेकिन हुन जि'यां कि एह् राजनिति अगर दिक्खी लैओ ते जिस तरीके कन्नै एह् चला दा ऐ एह् कोई स्हीई तरीका नीं ऐ जि'यां जि'यां नमीं नमीं लाइफ सटाइल लोकें दा चेंज होंदा जा दा बिमारियां बी अस दिक्खा ने हुन मतियां गै आवा दियां ते नमीं नमीं किस्म दी आवा दियां उस्स तरह् दी बिमारियां गी ड़ील करने आस्तै हाल्ली साढ़ा जेह्ड़ा सिस्टम ऐ पूरी तरह् सक्षम नेईं होए दा ऐ हालां कि अस अगर गल्ल करचै कोविड दी ते ओह्दे च ते इंड़िया ने अपना बड़ा गै शैल रोल जेह्ड़ा ऐ प्ले कीता ऐ इन्ना बड़्डा इक देश होने बावजूद जिस तरीके कन्नै साढ़े नेताएं डाॅक्टरें आक्खी सकने नर्सें आक्खी सकनें जिस तरीके कन्नै उ'नें देश गी सम्भालेआ ऐ ओह् बड़ा सराहनीय ऐ पर फिर बी इ'यां लगदा ऐ कि हल्ले बी साढ़ा जेह्ड़ा सिस्टम ऐ पूरी तरह् सक्षम नेईं होई पाया ऐ जि'यां अस गल्ल करचै अपने गै राज्य जम्मू ते कश्मीर दी ते कदूं दे अस लोक आजाद होएं दे ऐ ते कदूं दा इत्थूं दा तुस अगर हैल्थ केयर सिस्टम दिक्खी लैओ ओह् बिल्कुल बी ड़वैलप नेईं होए दा ऐ लोकें गी इन्नी परेशानी होंदी कोई आखने दी गल्ल नीं अगर कोई बड़ी प्राॅबलम होई जा इत्थै ते इ'यां लगदा कि हस्पताल चली जाह्गे ते हुन बचना नीं ऐ ते लोक केह् करदे कि ज्यादा कोला ज्यादा ना जल्दी कोला जल्दी ओह् कोशिश करदे अगर उ'नें गी मुसीबत आई जंदी ओह् जां ते पंजाब नठदे ते जां ते दिल्ली आह्ली साइड चली जंदे उ'नें गी विश्वास ऐ लोकें गी कि जे अस पंजाब पुज्जी जाह्गे जां दिल्ली पुज्जी जाह्गे ते बची जाह्गे लेकिन जे अस जम्मू रेही गे तां साढ़ा बचना जेह्ड़ा ओह् मुश्किल ऐ ते इस तरह् दे हालात जेह्ड़े ने अज्ज दे टाईम दे ऐ न बट एह् बी नीं आक्खी सकदे कि हुन कुछ नीं होआ दा हुन बड़ा कुछ होने दी कोशिश कीती जाया करदी दी ऐ खासकर जम्मू कश्मीर दी अगर अस गल्ल करचै ते हुन गोरमैंट ने जम्मू कश्मीर च जेह्ड़ा ऐ कि बड़े सारे ड़िस्ट्रिक्ट च नमें मैड़िकल काॅलेज बी खोह्लने दी कोशिश करा दे न ओह्दे कन्नै कन्नै गै एम्स जेह्ड़ा ऐ ओह् बी जम्मू जेह्ड़ा ऐ विजयपूर जेह्ड़ा बनाने दी कोशिश चला दी होर काफी हद तक ओह् बनी बी गेदा ऐ ते जम्मू आह्लें गी बड़ी उम्मीद ऐ कि जेह्लै विजयपूर आह्ला एम्स जेह्ड़ा ऐ चलना शूरू होई जाह्ग जे पूरी तरह् जेह्लै एह्दा कम्म खत्म होई जाह्ग ते स्टार्ट होई जाह्ग ते जम्मू दे लोकें गी बड़ा रिलीफ मिलना अस चाह्ने कि इस्सै तरीके कन्नै जि'यां जम्मू च एम्स बनेआ इ'यै जेहा भारत दी जेह्ड़ी हर स्टेट ऐ उत्थै इक इक एम्स होना चाहिदा ताकि लोकें गी अपना घर छड्डियै कुदै बाह्र नीं जाना पवै इलाज कराने आस्तै ते दूई गल्ल एह् कि इलाज जेह्ड़ा ऐ सारें लोकें आस्तै इक बड़ा गै फ्री किस्म दा इलाज होना चाहिदा पैसे नीं लग्गने चाहिदे हुन तुस दिक्खो कि अगर कुसै गी बिमारी लग्गी जा इन्ना इलाज मैंह्गा ऐ होई सकदा ऐ लोकें दे बिचारें दे घर गै बिकी जाह्न ते इस्स तरह दी नौबत नेईं आना चाहिदी गोरमैंट गी कोई ऐसी स्कीम ड़वैलप करनी चाहिदी जेह्दे च गरीब गरीब कोला इन्सान अगर कोई बिमारी आई जंदी मुसीबत्त आई जंदी ते अपना इलाज चिंता मुक्त होइयै ओह् कराई सकै गोरमैंट नै इक मुहीम जेह्ड़ी ऐ ओह् शूरु ते कीती दा ऐ इक कार्ड़ बनाए दा उसी केह् कार्ड़ दा नांऽ ऐ कुछ ते ओह् कार्ड़ दे थ्रू लोकैं दा इलाज होई जंदा बट फिर बी ओह् काफी नेईं ऐ क्यूंकि अजकल इलाज बड़े महंगे न उम्मीद करनेआं आने टाईम च गोरमैंट जेह्ड़ी ऐ ओह् कुछ ऐसी स्कीम लेइयै औग नार्मल लोकें आस्तै बी ते सारें लोकें गी ओह्दे च कवर करग जित्थै लोकें गी अपनी सेह्त दे बारे च इलाज दे बारे च उस तरह् दी चिंता करने दी जरूरत नेईं होनी ते जिसलै इस तरह् दा माहौल होई ते देश च जित्थै इ'नें लोकें गी चिंता नेईं होए अपने इलाज दी ताहियैं देश दे लोक इक चिंता मुक्त जीवन शैली जेह्ड़ी ओह् मतलब कि उं'दी होई सकदी खुश रेही सकदे ते अपना कम्म जेह्ड़ा आराम कन्नै करी सकदे